शिक्षणीक वेवस्थेक आनी मिडियान कोंकणी भाशे चड अशे कोण म्हत्व दिना किद्याक म्हटल्या कोंकणी भाशा ही कंपल्सरी अशी ना मराठी हिंदी ही भाशा कंपल्सरी आसा ताका लागून चड अशी भुरगीं मराठी हिंदी हे सबजेक्ट घेतात कोंकणी चड अशीं भुरगीं घेवपा पळयनात पूण आमच्या गोंयांत कोंकणी भाशा ही आमची मातृभाशा जाता म्हणून ताका चड म्हत्व दिवपाचें अशें म्हाका दिसता मिडियान कोंकणी भाशेक अवरेज अवरेज करची कोंकणी भाशा ही उलोवपाक खूब बरी दिसता आनी शिकोंकूय तशी बरी आसा हाजेर मात्शें मिडियान आनी लोकांनी सुद्दां विचार करपाचो अशें म्हाका दिसता मिडिया सुद्दा गोंयान आसून कोंकणी भाशेचो वापर करना ती चड अशी हिंदी इंग्लीश ह्या भाशेनच सांगता तांच्यांनी सुद्दा कोंकणी भाशेन कोंकणी भाशेचो वापर केल्यार जाता लोकांक हांगा चड अशें कोंकणी कळटा पूण मिडिया हिंदी इंग्लिशीन उलोवपाक चड अशे पळयतात ती लोकांक कळना जाण्टे बी लोक आसा तांकां इंग्लीश हिंदी तितकी जमना कोंकणीन उलयला ताका तांचेर सगळे अर्थ कळटा मागीर ते ताजेर किदे तें आपली राय दिवपा शकता